हमर राज्यमे मैथिली भाषा छै लेकिन गाँव घरके लोग ही हमसब बात चित करय छियै लेकिन शिक्षा तौरपर मैथिली नहि छै बस इसकुलमे पढ़य लए भी जाइ छियै तऽ एक ई चीजपर हिन्दीमे बोलयलए कहय छथिन सरजी मैडम आओर इंग्लिशमे बात करय लए कहय छथिन आओर गार्जियन भी गाँव घरके लोग भी जे छथिन से चाहय छथिन कि हमर बच्चा हिन्दिये इंग्लिश बोलय मैथिली नहि बोलय मैथलीमे घरमे आजकल जे मम्मी पप्पा होइ छथिन उ चाहय छथिन हमर बच्चा हिन्दी इंग्लिश बोलय लेकिन हिन्दी इंग्लिशके बजय भी फिर हमर जे भाषा छै मैथिली ई नहि भुलयके चाही ई सब गार्जियन आजकलके भुलल जाइ रहलखिन लेकिन ने हमसब चाहय छियै कि जे हिन्दी इंग्लिश हिन्दी इंग्लिश रहय पर मैथिली भी जरुरी छै अप्पन जे भाषा छिकै एकरा कभी भुलयके नहि चाही ई हमर मातृभाषा भेलय एक तरह सँ हमरा गाँव घरमे केना बोलयके छै केना बैठयके छै हिन्दी इंग्लिश तऽ हम कभी भी सीख सकय छियै बोलि सकय छियै लेकिन मैथिली भाषा फिर हम समझि नहि सकय छियै बोलि नहि पेबय हमरा समझयमे फिर दिक्कत होतय ईसब आजकलके बच्चा नहि समझै छै लेकिन मैथिली भाषा हमेशा हम बोलि सकय छियै ईपर गार्जियन लोकके कनसस रहय पड़तय कि बच्चा सब मैथिली भाषा भी बोलयये हिन्दी इंग्लिश ठीक छै लेकिन इसकुलमे गेलाके बाद हिन्दी इंग्लिश जरुरी बना दै छै लेकिन जरुरी नहि छै जे हिन्दिये इंग्लिश हम बोलि सकय छियै मैथिली भाषा भी हम बोलि सकय छियै अपन दोस्त यारके साथ होइ हिन्दी इंग्लिशके अलावा हम मैथिली बोलि कऽ बैठिकऽ करि सकय छियै हँ छै कि जे हम हिन्दी इंग्लिश बोलय नहि छियै दोस्त यारके साथ मैथिली बोलय छियै एकरापर सरजी मैडम कभी कभी डाँटि उटि दै छथिन जे हिन्दी इंग्लिश बोल बोलल कर इसकुलमे नहि चलतय ठेठी नहि चलतय लेकिन ठेठी भी एक भाषा भेलय जे हमरा समझ बुझिमे आबयके चाही लेकिन आजकलके मम्मी पापा भी फोकस करय छथिन जे इंग्लिश हिन्दी इंग्लिश बच्चा हमर पढ़य बोलय ई तऽ प्रोफेशनल बनबयके कोशिश करय छथिन लेकिन गाँव घरके जे छियै भाषा उ हमरा कभी नहि भुलके चाही ई हमरा जन्मभूमि भेलय कर्मभूमि भेलय तऽ यहाँपर हमरा भाषाके जरुरी रहय छै समझै के बुझयके मैथिली भाषाके भी हमसब डेवलप करि सकय छियै ईहो सब हर जगह बोलल जाइ सकय छै आओर सुनयमे मैथिली जितना बढ़िआँ लगय छै उतना हिन्दी इंग्लिश नहि लगय छै बढ़िआँ जितना मैथिलीके गीत सुनयमे अच्छा लगय छै उतना नहि हिन्दी इंग्लिशके गीत सुनयमे अच्छा लगय छै आब ई गाँव घरके लोग पुरनका जितना छथिन सब हिन्दी इंग्लिश नहि बोलय लए चाहय छथिन ने सुनय लए चाहय छथिन अगर गलतियोसँ हिन्दी इंग्लिश बोलय छियै तऽ मामा बाबा बोलय लगय छथिन अंग्रेज बनय छहो ई बनय छहो ई करय छहो आओर हिन्दी इंग्लिश हिन्दी इंग्लिश जते गाना नहि अच्छा लगय छै ओत्ते गाँव घरमे मैथिली गीत अच्छा लगय छै ठेठीमे गीत गाबय छथिन मामा चाची लोग उ अच्छा लगय छै ई जरुरी छै ई मैथिली भाषाके हमरा जिन्दा रखयके छै ई सब हम करि सकय छियै दादा दादी केतना दिन तक रही सकय छथिन ई चीजपर हमरा सबके फोकस करय पड़तय आओर करय पड़तय रिपीट मैथिली गीत सुनय एकरा खातिर इसकुलमे भी मैथिली गीत जरुरी रहय छै